ہم اپنے مہمانوں کی ضیافت بولے تو مہمانداری بہت اچھی طرح کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اب تک جتنی بھی کری ہے سب نے تعریف کی ہے کہ آپ بہت مہمان نواز ہیں اور مہمان مہمان نوازی کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ ان کو اچھے اچھی چیزیں پکوان ہم اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں ان کے لیے اور بہت بہترین بہترین سی لذت بھری چیزیں بنا کر کھلاتے ہیں اور ان کو اور ان کو اچھے اچھی چیزیں دیتے ہیں اور جیسے ہم زیادہ تر گوشت پکانا پسند کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے لیے کیونکہ خیر ہم سب مسلمان ہیں حلال گوشت بناتے ہیں ہمارے مہمان بھی زیادہ تر مسلمان ہوتے ہیں ان سب کے لیے گوشت بناتے ہیں گوشت کے کباب اور گوشت کے گوشت کے دل کا دل کے ٹکے اور کورما ہو گیا ہمارا بریانی ہو گئی چکن کی بریانی چکن کا شورما شورما رول ہماری دلّی میں بہت چلتا ہے شورما رول اور نہاری ریشے دار بوٹی کی نہاری اور چکن اسٹو اور اور مٹن مٹن کی چاپ اور مٹن کی ران بھنی ہوئی ران مٹن کی اور یہ سب ہم اپنے رشتے داروں کو کھلانا پسند کرتے ہیں اور بھی کافی چیزیں ہیں حلوا شیر کھانے کے بعد میٹھا کھلاتے ہیں حلوا شیر اور زردہ اور ہمارے دلّی میں بہت چلتا ہے زردہ ان سب چیزوں سے ہم مہمانوں کا پیٹ بھر دیتے ہیں اچھے سے مہمان نوازی کرتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں گرمیوں میں اور سردیوں میں گرم گرم پانی پلاتے ہیں اوکے